इस बेल्लै जेह्ड़ा शेयर मार्कट बिच्च जेह्ड़ी इंफलेशन होआ दी कदें उप्पर कदें थल्लै ओह् काफी जैदा ना पिछले फरवरी कोला इस बारी घट्ट ऐ और जेह्ड़ा अजकल्ल डिजिटल ऐप आई गेदे ओह्दे कन्नै बड़ा गै असान होई गेदा कि तुस शेयर मार्किट दे बिच्च कि'यांं पैसे लांदे ओ कि'यां करदे ओ और तुंदे अपने कंट्रोल बिच्च पैह्ले एह् सब नेईं हा पैह्ले इस वास्तै तुसें इक डीमैट अकाउंट लैना पौंदा हा कोई ऐजंसी दे थ्रू तुसें शेयर मार्किट दा पता चलदा हा पता चलनें दे बाद तुस ओह्दे थ्रू कदे उप्पर जंदे हे कदे उनें दी तुसें कमिशन होंदी ही और कमिशन ब्रोकेज वगैरा होंदी ही और और इस गल्ला तुसें बड़ी परेशानी होंदी ही ते ओह् जेह्ड़ा आम इंसान हा इस कोला दूर हा अजकल्ल जेह्ड़े वी डिजिटल जेह्ड़ा वी ऐप आई गेदा डिजिटल ऐप एह् ऐ कि तुसेंगी ओह् बड़ा गै असान होई गेदा अपने फोन मोबाईल फोन चा तुस कोई बी डिजिटल ऐप ओपन करियै ते उस्सी लेइयै तुस अपना अकाउंट लेई सकदे ओ और अकाउंट लेइयै तुस पूरी मार्कट दा आपे सर्वे करी सकदे ओ डेली बेस पर तुस उस्सी चैक करदे ओ उस्सी ओह् करी सकदे ओ ते चैक करने दे कन्नै केह् होंदा कि तुंदा मिनिमम जेह्ड़ा रिस्क ऐ ओह् घटी जंदा ठीक ऐ तुस आपे अवेयर होई जंदे ओ आपे अवेयर होने कन्नै तुस दुए गी अवेयर करी सकदे ओ और काफी असान तरीका तुस डरैक्ट गै आपे गै करी सकदे ओ पैह्ले एह् सब नेईं हा कि के पैह्ले ऐप जेह्ड़े मोबाईल ऐप दी वजह् कन्नै ग्रां ग्रां बिच्च इस चीज दा मतलब नालेज पुज्जी चुकेआ पैह्ले एह् सब बड़ा गै रेयरली होंदा हा बड़ा मुश्किल होंदा है कि तुसें इक ऐजंसी जेह्ड़ी होंदी ही ओह् ग्रां ग्रां च नेईं होंदी ही कुसे टोन ऐरिया च होंदी ही सिटी च होंदी ही जिस वजह् कन्नै आम इंसान दे एह् हत्थ च नेईं हा मतलब आम इंसान दी पौंच कोला बड़ा दूर हा टैकनॉलजी उस साह्ब दी इन्नी गै ही ना टकनॉलजी ते मोबाईल ऐप दी वजह् कन्नै मिली ना जेह्ड़ी क्रंट डिजिटल ऐप जुन्नें तुहें अजादी दित्ती कि तुसें किस स्हाब दा कम्म करना ऐ किस स्हाब दा नेईं और तुसें किन्ना कम्म करना अपने क्षमता दे अनुसार तुसें जिन्नी तुंदी क्षमता ऐ ओह्दे अनुसार गै तुसें छोटा अमाउंट करना बड्डा अमाउंट करना ऐ लांग टर्म बास्तै करना ऐ घट्ट समें वास्तै करना ऐ मतलब तुंदे कोल अजादी ऐ तुंदा अपना जेह्ड़ा ओह्दा कंट्रोल ऐ सारा तुंदे कोल ऐ जिस वजह् कन्नै तुस जुल्लै चाहो उस्सी करी सकदे ओ और मि निं लगदा ऐ कि डिजिटल ऐप बिच कोई खराबी ऐ कोई कुश ऐ कि कि के तुंदी अपनी प्रसनल चीज ऐ जुल्ले मन कीता तुसें अपना ऐप लेआ अपनी मन पसंद कंपनी तुप्पी ओह्दा तुसें शेयर वैलियू दिक्खी थल्ले जा दी ऐ उप्पर जा दी ऐ कुस वेल्लै तुसें खरीदना कुस वेल्लै नेईं हां कुश डिजिटल ऐप ऐसे न जेह्ड़े तुसें गाईड कर बी करदे न और तुंदी ओह्दी गाईडेंस किन्नी जरुरी ऐ किन्नी बी ऐ पर जेह्ड़े फिजिकल जिन्नें बी हैन फिजिकली साढ़े सामनै जेह्ड़े वी उंदा डाटा सारा आई जंदा ओह्दे विच डिजिटल ऐप बड़ा सारा मेन रोल ऐ क्युंकि एह् तुंदे कंट्रोल बिच्च ऐ तुस जुल्लै चाहो इस्सी करी सकदे ओ और बड्डी गल्ल एह्दे बिच एह् ऐ जेह्ड़ी कि शेयर मार्कट बिच्च इंफलेशन तुस आपे तुस ओब्सर्व करदे ओ फलक्चुेशन जिन्नी बी आंदी ऐ तुस आपे जुल्लै हून इस्सी दिक्खगे ओ समझदे ओ ओह् तुस इ'यां नेई करी सकदे बिना डिजिटल ऐप ते तुस उस्सी लगातार जेह्ड़ा नेईं समझी सकदे जिन्ने तगर तुंदे कोल डिजिटल ऐप तुस उस्सी लगातार समझी सकदे ओ जि'यां में तुस बी इक इक मन पसंद तुंदी कंपनी ऐ तुस ओह्दे शेयर लैना चाह्ंदे ओ पर तोहें दी पता नेईं ऐ तुस केह् करदे कि तुंदे कोल ऐप डाउनलोड करदे ओ ऐप डाउनलोड करने दे बाद तुस उस्सी दिक्खदे ओ दिक्खने दे बाद तुसी इक दिन दिक्खदे ओ दुए दिन दिक्खदे ओ त्रियें दिन दिक्खदे ओ चौथे दिन दिक्खदे ओह् कि इत्थों तक कि ओह्दा पिछला जिन्ना बी कदू कंपनी खुली कदूं नेईं ते पूरा डाटा ओह्दा तुंदे सामनै आई जंदा फिर तुस ओह्दे स्हाबै पर तुस अपना स्हाब लाई लैंदे ओ कि एह् किन्ना तोहें कुस बेल्लै तुस इस्सी लैना चाहि्दी और कुस बेल्लै तुसैं इस्सी छड्डना चाहि्दा उस वजह् कन्नै केह् होंदा कि तोहें गी काफी अजादी मिली जंदी और इस अजादी दी वजह् कन्नै तुंदा किन्ना सारा कम्म जेह्ड़ा असान होई जंदा ऐ ओर आसान कम्म आने कन्नै तुंदे अपने जिन्नें वी तुस बचत ऐ वा जरुरी निं ऐ पैह्ले तुसेंगी ऐह् होंदा कि तुसें शैह्र जाना पौंदा उत्थें कराया लगदा हा तोहें टैम कढ़ना पौंदा हा अज तोहें गी ओह् कराया बी बचा दा ओह् टाइम बी बचा दा ओह् तुस अपनी जिन्नी तुंदी क्षमता जिन्नी तुंदी बचत ऐ जिन्नी तुस बचाई सकदे ओ तुस उस स्हाबा दा कन्नै उस्सी अग्गै लेई सकदे ओ एह्दे बिच्च ते तुसेंगी परेशानी दी कोई जरुरत निं ऐ और डिजिटल ऐप ने इन्नी अजादी दित्ती दी और तुसें गी सामनै सामनै लब्भा दा कि तुसें पैसा अपना जेह्ड़ा शेयर तुसैं खरीदी लेआ ओह् शेयर उप्पर जा दा ओह् थल्ले जा दा और कोल्ले तुसें बेचना चाहि्दा कोल्ले तुसेंगी जरुरत ऐ अपने जरुरत दे स्हाबै कन्नै तुस उस्सी चलाई सकदे ओ कि पैह्ले ओह् चीज नेईं ऐ ही डिजिटल ऐप अगर आने कोला पैह्ले तुस दिक्खदे ओ तुस मन्नेआ तुस इक शेयर तोहें लैना ते मार्कट गे तुस अपना डीमार्ट अकाउंट लेआ और तुस शैह्र चली गै ओह् एजेंसी दे थ्रू एजेंसी दे थ्रू तुस उत्थैं गे उत्थे जे तुसैं केह् कीता उस्सी अपने एजेंट कोला ले शेयर खरीदे ले हून तुसें उसदी शेयर दी वैलयू थल्ले जा दी उप्पर जा दी उस्सी तुसें स्हाब लाने वास्तै तोहें गी बड़ी मेह्नत करनी पौंदी तोहें गी पता नेईं हा चलदा तोहें उप्पर जा दी थल्ले जा दी और तुस जोल्ले तुस सोचदे के तुसें अगर अज जरुरत ऐ ते अज उस बेचने वास्तै तुसें दोबारा उस एजेंसी चलना तुसेंगी रावता करना पौंदा हा जिस वजह् कन्नै तुस ओह् बड़ा मतलब प्रोसिजर जेह्ड़ा हा बड़ा लंबा हा अज डिजिटल ऐप तुंदे कोल ऐ तुस पॉकेट बिच्च ऐ तुस जित्थै ओ कुद्धर ओ उस्सी तुस अपने ऐप शेयर दी अगर तुसें नेईं जरुर रक्खना लंबे समें तक जां अग्गें तुसें गी नेईं जरुरत ऐ तुसैं उस्सी उस्सै वेल्लै बेचेआ बेचियै अपने पैसे अपने खाते च बापस ले ले अपने मतलब अपने इच्छा अनुसार मतलब तुस ओह्दे उप्पर तुंदे जेह्ड़े कुआहें दे उप्पर तुस निर्भर नेईं ऐ इस ऐप ने तोहें आत्म निर्भर करी ओड़े दा ऐ